नमस्ते जी नमस्ते हाँ हो जाएगी हमारे पास एक फ़ोर्ड की फिगो कार है एक इंडिका है और एक आर्टिगा है एक इनोवा है और कै बजे सुबह में चाहिए कैसी गाड़ी चाहिए अभी ए सी कि नॉन ए सी ए सी का मान लीजिए प्रतापगढ़ का किराया चार हज़ार रुपैया मान के चलिए नन ए सी का पाँच सौ कम दे दीजिएगा

जैसी आपको आवश्यकता हो कितने आदमी हैं दर्शन करने के लिए कितने आदमी हैं हलो दर्शन चार हजार रुपए नन ए सी का हलो और आँय बताइए बताइए मिल जाएगी मिल जाएगी आठ बजे कहाँ भेजें आप रेडी रहिएगा ड्राइवर कम दे दीजिएगा लेकिन अगर समय ज़्यादा लगेगा तो पैसा ड्राइवर को फ़ूडिंग का देना पड़ेगा हाँ उसके ऊपर होगा तब फ़ूडिंग का तीन सौ रुपैया एक्स्ट्रा ड्राइवर को देना होगा हाँ हाँ सब सीट बेल्ट ए सी सब हाँ हाँ सब टेप वगैरह है ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक ठीक ओके नमस्ते